मूंखे ड्रॉईंग करणु इलाही वणंदो आहे मां शादी कयल माई आहियां त मूंखे एॾो टाइम त न मिली सघंदो आहे पर तॾहिं बि मां पंहिंजी लाइ थोरो टाइम कढंदी आहियां ऐं मूंखे मन थे त मां डॉईंग कंदी आहियां मां इलाही सुठा सुठा चित्र दोरींदी आयां ऐं यूटयूब इंस्टाग्राम फेसबुक स्नेपचेट उन में पंहिंजा चित्र रखंदी आहियां ऐं ॾियारीअ जे टाइम ते मां इलाही सुठी सुठी रंगोलियूं बि कंदी आहियां जिते ड्रॉईंग जी स्पर्धा हुजनि उते मां भाॻु वठंदी आहियां ऐं हींअर ताईं इलाही इनाम बि खणी चुकी आहियां कॾहिं कॾहिं मुंहिंजी छोकिरीअ खे उन जे प्रोजेक्ट में डिज़ाइन करे उन जी मदद कंदी आयां ड्रॉईंग जे सवाइ बि इलाही अहिड़ी अहिड़ा कम आहिनि जेके मां खाली समय में कंदी आहियां जीअं त सुखमनी पढ़णी सिलाई करणी मोबाइल मां नयूं नयूं ॻाल्हियूं सिखणियूं हीउ सभु मां पंहिंजे खाली समय में कंदी आहियां ऐं मुंहिंजे टाइम जो सुठो उपयोगु कंदी आहियां